مجھے گانے سننا بےحد پسند ہیں اور میں الگ الگ فنکاروں کو سن چکا ہوں جس میں عاطف اسلم ارجیت سنگھ کویتا سیٹھ کیلاش کھیر وغیرہ وغیرہ ہیں ایک بار میں دبئی کے سفر میں تھا جہاں میں نے ایک سنگر ایک گلوکار کو براہ راست سنا وہ تھا ارجیت سنگھ میرا تجربہ بہت اچھا رہا وہ شام ہم نے بہت مزے میں گزاری بہت اچھا رہا میں اب ایک گلوکار کویتا سیٹھ کو سننا چاہوں گا جن کے گانے صوفی مزاج کے ہوتے ہیں اور بےحد پسند کیے جاتے ہیں اور اس سے تسلی اور تشفی ملتی ہے